बालाघाट घाट जिले में मुख्य जाति और भाषाई समूह से जैसे हमारे यहाँ पर आदिवासी भाषा बैगा कुरकू अन्य प्रकार की भाषा अस्तित्व में है और ये बातचीत करते हैं अपनी भाषा में कभी कभी अपनी संस्कृति इनकी जन जातियाँ इनकी जातियों में जो है वो बहुत ही अंतर है हमारे क्षेत्र में रहने वाले आदीवासी समूह के बारे में जानती हूँ हमारे यहाँ पर अहीर लोग अधिकतर भिक्षाव्रती करने के लिए आते हैं वो हैं बैगा लोग हैं और गौड जाति के लोग हैं ये इनका रहन सहन इनकी बोलचाल की भाषा इनके गीत संगीत नृत्य सब में बहुत अंतर है हाँ इनसे हमारे आसपास की भाषा बदली है जैसे हम तो उनकी भाषा नहीं बोल पाते पर वो हम से बात करने के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग करने लगे हैं तो उन में भी बदलाव आया है हमारे को देखकर उनका रहन सहन चेंज हो गया है पहले जैसे रहते थे उससे काफ़ी सारी चीज़ें अब उनकी हट के होने लगी हैं नृत्य संगीत पहनावा में भी अंतर आ गया है तो ये सब परिवेश में बदलाव होते जा रहे हैं